جی ہاں پچھلے زمانے کے مقابلے میں کئی اہم پیش رفتیں ہوئیں جن سے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوا خاص طور پر دیہی اور نیم شہری علاقوں میں ان پیش رفتوں نے نہ صرف زندگی کے معیار کو بہتر بنایا ہے بلکہ کچھ تاریخی واقعات نے بھی خاص کمیون کمیونٹیز کی رہائش یا طرز زندگی پر اثر ڈالا یہ اسکیم خاص طور پر کم آمدنی والے افراد کے لیے گھروں کی فراہمی کے لیے لائی گئی اس سے کئی غریب خاندانوں کو پکا مکان ملا جو پہلے جھونپڑی یا کچے مکان میں رہتے تھے پہلے جہاں کئی دی دیہات بجلی سے محروم تھے اب بجلی کے کنیکشن دیے گئے ہیں نل سے پانی کی اسکیم بھی کئی علاقوں میں لاگو ہوئی ہیں پرانی سڑکیں جو کچی یا ٹوٹی او پھوٹی ہوئی تھیں اب پکی ہو چکی ہیں اس سے آمد و رفت آسان ہو گئی اور روزگار کے واقعات بڑھے انٹرنیٹ اور موبائل نیٹورک کی پہنچ دیہی علاقوں تک بڑھ چکی ہیں جس سے تعلیم بینکنگ اور سرکاری خدمات تک رسائی آسان ہوئی